हालीं गोंयांत प्रॉप्रटी विशीं बरेच वाद सुरू आसात तो मागीर गोंयचो आसूं किंवा गोंयांतलो कोण तरी गोंया भायर किंवा देशा भायर राविल्लो मनीस आसूं ताका खंय तरी आतां गोंयच्या प्रॉपरटीन ताका चड वांटो मेळपाची तो वाट पळयता खरें म्हणचे तेल ते हांगां रावपाक नासतात पण तरी पूण आशिल्ल्या कडेन पयशांचेर तांचो खंय तरी दोळो आसता काम करपाचें ना पण ताज्या बद्दल आयिल्ले पयशे मात तांकां तातूंत तांकां वांटेकार जावपाचे आसता हालींच आमच्याय बी कुटुंबांत अशीच एक गजाल घडली आमचें एक गांवांत एक व्हडलें घर आसा आनी ताज्या लागसर थोडिशीं प्रॉपर्टी आसा जातूंत आमी थोडे ना माड लायल्यात थोडे सुपारेचीं झाडां आसात तशेंच गिमांत किंवा पावसांत वेगळीं वेगळीं पिकां थंय तयार जातात थंय एक आमचो काका रावता आनी तो ते प्रॉपर्टी सगळी सांबाळटा वर्स भरय बी पूण आतां त्या काकाची तब्यत मातशी बिगडिल्ल्या कारणान ताणें सगळ्या आमच्या कुटुंबाक आपोन घेतलें आनी ताणें सगलो जागो दाखयलो तो जागो जेन्ना प्रत्येकाक तो आंकडो जेन्ना कळ्ळो तेन्ना प्रत्येकाक एक हाव सुटली अशें म्हाक खंय तरी दिसपाक लागलें तेन्ना तांणी आपलो वांटो आपल्याक होच जागो जाय होच वांटो जाय ह्या उदका कडेन आशिल्लोच वांटो आपणाक मेळपाक जाय अशें खंय तरी उलोवपाक लागले आनी तातुंतल्यान एक वेगळोच वाद निर्माण जालो जातूंत प्रत्येक जुनी पिळगी म्हणात किंवा नवीन पिळगी म्हणात आपली आपली तकली खंय तरी लडोवपाक लागले तेन्ना काकाक खूब वायट दिसलें कारण इतलो तेंप ते एकटेच ती सगळी जमीन पळयताले आन तीं सगळीं पिकां उ काडटाले आनी तातुतलें जें पीक निर्माण जातालें तें प्रत्येक मनशाक आमकां कुटुंबातल्या प्रत्येक मनशाक हाडून पावयताले तेन्ना कोणाकूच ताजे बद्दल कश्ट दिसलें ना पूण आतां जेन्ना तो आंकडो त्या प्रॉपरटीचो सांगलो टोटल स्क्वॅर मिटर जी एरिया जी सांगली तातुंतल्यान खंय तरी सगळ्यांक हाव निर्माण जाली आनी ताज्या नंतर अशें जालें की हो वाद आतां खंय तरी थामोवपाक जाय काका आसतनाच अशें दिसून आमी एक आदोगादाची मदत घेतली आनी ताका व्हरून सर्वे करून सर्वेयराक आपोवन तो सर्वे करून वेवस्थीतपणे ती पेपरार मांडून दवरली आनी ताज्या नंतर त्या काकान ज्या काकान इतलीं वर्सां तें पळयलें त्या काकाकूच आमी सांगलें की आतां तूं ठरय ही प्रत्येक जागा कोणाक दिवपाची आनी सगळ्यांक सांगलें की काका सांगता तें फायनल आनी आदोगाद समोर आसतानाच हें सगळें जावपाक जाय अशें आमी ठरयलें आनी त्या प्रमाणे काकान प्रत्येकाक थोडी थोडी थोडी जागा अशी दिली आनी तातुंल्यानूय बी आपल्या कडेन जी जागा उरिल्ली तातूंत जें कितें लागता तातुंतलोय बी भाग तुमी थोडो व्हरचो अशेंय बी सगळ्यांक सांगून तो वाद थंयच मिटयलो